हाँ सर गुड आफ्टरनून आप बनारस विज़िट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ दो से तीन दिन तो रहना ही पड़ेगा क्या बोले सर आप देखिए यहाँ पर आएँगे तो आपको तो कार तो मिल जाएगी घूमने के लिए क्योंकि आप बनारस आ रहे हैं तो क्या सर जी मान लीजिए आप कितने दिन घूमेंगे दो से तीन दिन घूमेंगे तो मान लीजिए हज़ार रुपये रोज़ का और तीन दिन का तो तीन हज़ार हो गया हाँ तो अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो उसके लिए आपका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा हमारे यहाँ घूमने के लिए काशी विश्वनाथ है नमो घाट है और अपने यहाँ एक सारनाथ है

जी इसके लिए आपको अलग से फीस देना पड़ेगा क्योंकि आप तो कार की फीस दे रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने नाव का फ़ीस देना ही पड़ेगा मिल जाएँगे वह भी मिल जाएँगे मान लीजिए पाँच सौ रुपये रोज़ का आपको होटल भी मिल जाएगा नहीं अच्छा होटल मिलेगा आपको हमारे बनारस में अच्छा खासा होटल है मिल जाएगा आपको रहने के लिए जी आप आकर घूम सकते हैं मेरे पूरे बनारस को देख सकते हैं अच्छे से अच्छे से आ जाईए आप करीबन फरवरी के महीने में हाँ जी सर जी इसके लिए भी अलग से चार्ज होगा क्योंकि आप आ रहे हैं तो केवल अपना ही दे रहे हैं न तो अलग से किसी को लेकर आएँगे तो उसका भी चार्ज देना ही पड़ेगा आपको क्या क्या बोले सर

आपका तीन हज़ार है तो उसका भी तीन हज़ार होगा